हमारे क्षेत्र में उपलब्ध परिवहन सुविधा में बस है आटो है जिसका हम उपयोग करते है भरोसेमंद है और सस्ती है इसका मतलब जगह जगह पर एक अच्छा आनंद मिलता है यहाँ पर सब कोई चीज की दिक्कत नहीं है सब बढ़िया है